हाँ नमस्ते हाँ कहाँ जाना है अच्छे क्या करने अच्छे ठीक है जाना है तो कितने लोग है अच्छे ठीक है

पाँच हजार

बोलिए हाँ जो जरूरत पड़ेगी त रह भी सकते हैं हाँ पाँच

हाँ फिक्स तो रेट नही है कुछ कम कर देंगे कब जाना है

कब ड जाना है आपको कल परसों चः चलो ठीक है पहले पहले से अडर करना पड़ेगा कुछ पैसा वैसा भेज दीजिए हाँ हाँ थोड़ा बहुत दीजिए आ दे दीजिएगा हाँ ठीक है बनारस में कहाँ घूमने जाना है मंदिर पर शंकर के मः शंकर जी के मंदिर पर जाना है और कहाँ जाना है तब और बढ़ेगा किराया अरे यार बढ़ेगा किराया नही बढ़ेगा दो सौ और बढ़ जाएगा दो हजार हाँ दो हजार और बढ़ जाएगा हः ह आप आइए आप यहाँ पर पैसा जमा करिए

ठीक है आइए नमस्ते